अजकल्ल ते स्किन दे उप्पर बड़ी जैदा महत्त्वपूर्ण ऐ स्किन साढ़ी स्किन दे उप्पर सानूं जैदातर ध्यान रक्खना चाहिदा कि स्किन साढ़ी कैहो जेही ऐ पतली नर्म ऐ आयली ऐ होर एह्दे मताबक साूनं फेस पैक फिरी मास्क टोनर सीरम बगैरा इस्सी इस्तेमाल करना चाहिदा ऐ स्किन पिछले जमान्ने च लोक करदे हे कि स्किन उप्पर मुलतानी मिट्टी होई गेई निम्म होई गेई फिर रोज पोडर होई गे एह् इस्तेमाल करदे हे अजकल्ल दे नौजवान एह् इस्तेमाल करदे कि क्रीम ओह् कैमिकल प्रोडक्ट होइयै सानूं करने चाहिदे कि नैचरल प्रोडक्ट सानूं इस्तेमाल करने चाहिदे ऐ स्किन दे उप्पर होर हेयर दे उप्पर स्किन दे उप्पर सानूं ओह् करने चाहिदा कि निम्म मुलतानी मिट्टी होई गेई रोज पोडर होई गेआ फिरी चन्दन पोडर होई गेआ एह् एह् इस्तेमाल करने चाहिदा ओरेंज ओरेंज पोडर मसूर दी दाल एह् सानू इस्तेमाल करनी चाहिदी ऐ चन्दन तुसली निम्म हल्दी हल्दी इक ऐसा प्रोडक्ट ऐ कि नैचरल प्रोडक्ट ऐ इस्सी असें स्किन उप्पर करगे साढ़ी स्किन पिंपल बगैरा होंदे ओह् सारे हटी जाह्ग जैसे स्किन डल होई जंदी आयली होई जंदी उस्सी जैदा सानूं स्किन अपनी ध्यान देना चाहिदा मुलतानी मिट्टी ऐ मुलतानी इक मिट्टी ऐसी ऐ कि लगाओ स्किन इक ग्लो मारदी ऐ स्किन इक नैचरल खिलदी ऐ स्किन साढ़ी निं रिट हेयर दे उप्पर हेयर सानूं अपने नैचुरल अजकल्ल कैमिकल बड़े ऐ जैसे शैम्पू होई गे डब बगैरा इं'दे च नैचुरल कैमिकल बड़े प्रोडक्ट इस्तेमाल कीते होंदे सानूं इक नैचुरल चीज बनानी चाहिदी ऐ कि हेयर साढ़े मजबूत रौह्न लांग हैल्थी फिर रीठा होई गेआ रीठा शिकाकाई मेथी आमला भृंगराज इ'नें इस्तेमाल करियै सानूं अपने सिर उप्पर हेयर मास्क बनाना चाहिदा तां कि अस बनाइयै इस्तेमाल करियै हर डेली सानूं दुए त्रिए दिन हेयर वाश करना चाहिदा शब साबन कन्नै निं बल्कि असें अपना खुद शैम्पू बनाइयै रीठा शिकाकाई बन बनाइयै उ'नेंं गी केह् करना खुद शैम्पू बनाइयै तांकि इक नैचरल हेयर शैम्पू बनै बल्के श साबन बी अपना खुद बनाइयै असें हेयर उप्पर साफ करने ताईं सानूं साबन बनाने चाहिदा निम्म होई गेआ एलोवेरिआ इ'नें इस्तेमाल करियै सानूं इक साबन बनाना चाहिदा ता कि साढ़े हेयर जे होइयै डल निं होऐ ताकि शाइनिंग साढ़े हेयर होऐ इक नैचरल तरह दे हेयर होऐ कि कैमिकल कोई इस्तेमाल साढ़ा निं होवै आमला आमला इक ऐसी नैचरल चीज ऐ कि आमला साढ़े बालें गी केह् करदा काला करदा ऐ कि अजकल्ल ते पानी जेह्ड़ा इस्तेमाल करने हेयर धोने ताईं ओह् बी बड़ा इक कैमिकल अजकल्ल होआ दा कि सानूं आमले न इस्तेमाल करना चाहिदा कि आमले कन्नै साढ़े बाल हेयर नैचुरल रौंह्दे ऐ भृंगराज मेथी मेथी इक नैचरल चीज ऐ कि असें उस्सी इस्तेमाल करगे ते साढ़े बाल लांग स्ट्रांग हैल्थी होने ऐ सिर बिच्च इक के कैल्शियम मिलदी ऐ इ'नें चीजां लाने सानूं इक पोटैशियम कैल्शियम मिलदी ऐ साढ़े हेयर गी होर स्किन गी स्किन बी अजकल्ल सानूं फेशियल फेशियल इक साढ़ा इक कैमिकल प्रोडक्ट ऐ इस्सी असें इस्तेमाल निं करना चाहिदा इस्सी असें काॅफी होई गेई निम्बू इक चीनी देहीं इस्सी असें अपने स्किन उप्पर इस्तेमाल करियै ता कि इक नैचरल ग्लो मिलै सानूं स्किन को रोज साफ करना चाहिए स्किन कि असें टोनर टोनर कन्नै क्लीजनिंग कन्नै इस्सी क्लीजनिंग घर बनाओ क दुकान उप्पर निं बल्कि घर बनाओ तुस एह् क्लीजनिंग दुद्ध लेई जाओ ओह्दे पर नमक थोह्ड़ा मलाइयै इस्सी क्लीजनिंग करो टोनर टोनर ही असें इक मेथी दा बनाइयै ते उस्सी असें टोनर गी बनाइयै अपने फेस पर इस्तेमाल करियै सीरम सीरम बनाइयै जैसे एलोवेरिआ बिटामिन ई दा कैप्सूल लाओ तुसी ओह् इस्तेमाल करो ता कि असें ना अपनी जेह्ड़ी डस्ट होंदी ना साढ़ी स्किन ही पेदी ऐसे धूल मिट्टी कन्नै डस्ट उस्सी असें केह् करने स्किन स्किन कन्नै साफ इक नैचरल क्रीम बनाओ घर तुसीं अपनी कि इक ओह् लैओ एलोवेरा लाओ विटामिन ई कैप्सूल लाओ ग्लेसरीन लाओ उस्सी अपने इस्तेमाल मिक्स करियै अपने इक नैचरल क्रीम बनाओ घर रात नू नाईट बिच्च लाओ तुसी ता कि अपनी स्किन साढ़ी केह् होऐ ग्लो करै ता कि असें जेह्ड़े अजकल्ल दे प्रोडक्ट ऐ इस्सी असें केह् करियै इग्नोर करियै बिटामिन ई दा कैप्सूल साढ़े लेई महत्त्वपूर्ण ऐ उस्सी स्किन केह् करदा ओह् शाइनिंग करदा ऐ जेह्ड़े डार्क स्पाट होंदे ऐ इस्सी केह् करदा दूर करदा ऐ अक्खां च जेह्ड़े डार्क स्पाट ऐ इस्सी दूर करदा ऐ इस्सी रात च नू एलोवेरा द लेइयै ते बिटामिन ई दा कैप्सूल मिक्स करियै ते इस्सी लाओ रात नू ते सवेरै उट्ठियै दिक्खो थोआढ़ी स्किन केह् करदी ऐ ग्लो करदी ऐ होर हेयर हेयर असें दूसरे तीसरे दिन ना रोज हेयर वाश करना चाहिदा ओह् बी नैचरल जैसे पत्ती दा पानी होई गेआ पत्ती नू तुस जेह्ड़ी बेस्ट होंदी ऐ उस्सी पानी बिच्च मलाइयै थोह्ड़ा हारा पानी कड्डियै तुसी ओह्दे कन्नै वाश करो चावल दा पानी चावल दा पानी कन्नै तुसी केह् करो वाश करो फिरी एलोवेरा फिरी आलसी आलसी दा तुस फेस पैक बनाओ देहीं पाइयै आलसी दा तुस फेस पैक बनाओ ता कि साढ़ी हेयर गै शाइनिंग करै नैचुरल ओह् करै ग्लो करै स होर